السلام علیکم محترم پین کارڈ سپورٹ ٹیم میں نے حال ہی میں شادی کی ہے اور اپنا آخری نام تبدیل کیا ہے اب میں اپنے پین کارڈ پر بھی نیا نام اپ ڈیٹ کروانا چاہتا ہوں براہ کرم مجھے اس عمل کے بارے میں مکمل رہنمائی فرما ہے نام کی تبدیلی کے لیے ضروری اقدامات کیا ہیں آن لائن یا آف لائن فارم بھرنے کا طریقہ کیا ہے درخواست کے ساتھ کون کون سے دستاویزات درکار ہوں گے براہ کرم تبدیلی کے لیے درکار گیارہ ضروری دستاویزات کی فہرست بھی فراہم کریں تاکہ میں مکمل طور پر درخواست دے سکوں آپ کے جواب کے منتظر رہوں گا نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ اچھا شادی کے بعد پین کارڈ پر نام تبدیل کرنے کے لیے ممکنہ ضروری دستاویزات یہ ہیں شادی کا سرٹیفکیٹ بیوی کا پاسپورٹ یا پین کارڈ شناخت کے لیے نیا شناختی کارڈ آدھار کارڈ نئے نام کے ساتھ پرانا پین کارڈ موجودہ ایڈریس پروف بجلی کا بل بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ بینک اسٹیٹمنٹ بیوی کے ساتھ شادی کی تصاویر کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ شادی کی دعوت نامہ نیا پاسپورٹ اگر بنوا لیا ہو گزٹ نوٹیفیکیشن اگر ریاست سطح پر نام کی تبدیلی کی اشاعت کی گئی ہو حلف نامہ نام کی تبدیلی کے بارے میں نوٹری تصدیق شدہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے ایک مکمل چیک لسٹ اور فارم بھرنے کی گائڈ بھی فراہم کر سکتا ہوں